जोंनि ओनसोलाव मोनथामसो हालामफोर दङ बेनि गेजेराव मोनसेआ बिरात मुंदांखा बेनि मुङानो जाबाय दैमालु बिर जोहोलाव क्लाब बे क्लाबनिफ्राय जोबोर गिदिर गिदिर गेलेगिरि बिथांमोन उजिबोयो बेयावहाय बिरात मोजां फोरोंग्रा सासे दङ बियो बिरात मोजां फोरोङो बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि आरो गेलेगिरि गेलेगिरि बिथांमोन गेलेफैयो